اتّر پردیش میں تو یہ سارے ہی مذہب ہیں ہندو ہیں مسلم ہیں کرسچن ہیں بودھزم بھی ہوں گے جینی بھی ہوں گے تو خاص طور سے اگر آپ دیکھیں تو ہندو مذہب اتّر پردیش میں زیادہ ہے اس ایریے میں اس بیلٹ میں مسلم ہوں گے سکھ ہوں گے عیسائی ہوں گے تو یہ سب آپس میں مل کے رہتے ہیں آپس میں مل کے ہی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا رہتا ہے ان کے شادی بارات میلے ٹھیلے میں جانا وانا رہتا ہے اس سے ہی ہمارے اسٹیٹ کی اکانومی اور ہمارے کلچر کو بوسٹ ملتی ہے اور ساتھ میں رہنے سے ہی ایک اسٹیٹ کو بوسٹ ملتی ہے کنٹری کو پورے تو سارے لوگ اپنے اپنے مذہب پہ مکمل طور پر بنے رہتے ہیں اور مکمل طور پر بنے رہنے کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی جو کلچرل تھیم ہے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں بھائی کوئی بھی ہندو ہے مسلم یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا اور مذہب کے لوگ ان کو سب کو ٹیکس تو پے کرنا ہی ہے جسے اسٹیٹ ایک اپنی طور پہ ورک کرتا ہے اور عوام اپنی طور پہ ورک کرتی رہتی ہے